وقت کے ساتھ زبان بدل جاتی ہے یہ بات بالکل طے ہے کیونکہ جب جو جیسا ماحول ہوتا ہے جیسے جو ہے زمانہ ہوتے ہیں پڑھے لکھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا گھٹ جاتی ہے بہت سا فیکٹر ہوتا ہے جو بدل جاتا ہے تو اگر زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے تو وہ بہت اچھا ماحول رہتا ہے اس میں اچھے اچھے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور بہت ساری جو ہے کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں اور بہت سارے جو ہے لوگ پڑھنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور زبان بہت ایک عروج پر پہنچ جاتا ہے لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمانہ بدل جاتا ہے اور وہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں پھر کچھ ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ کمانے کھانے کی طرف یا پھر جو ہے تجارت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ادب سے ان کا جو ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ زیادہ تر جو ہے وقت نہیں دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ زبان پھر تبدیل ہونے لگتا ہے جیسے کہ پہلے تھا وہ لوگ تشریف لانا یا کسی مہمان کی جو ہے آؤ آؤ بھگت کرنا چاہتے تھے اب وہ بدل کر کے صرف اتنا بولتے ہیں کہ اچھا کیا خیریت ہے آئیے تو اس طرح سے تبدیلی ہو جاتی ہے